आं बिउटिसियाननि बिउटिसियानाव मावो बिदिनो जों सोलोंगासिनो दङ जों बेनि उनाव फेसियेल खालामनो मोनो खानाय स्ट्राइट खालामनो मोनो मालाबा थ्रेडिंबो मोनो जोङो थ्रेडिं खालामना सासे थ्रेडिं खालामनो फैबा बिदिनो फरटि रुपिस मोनो बिनि उनाव खानाय स्ट्राइट खालामब्ला खानायखौ जोङो शेम्पुजों सुग्रोनांगौ बिनि उनाव जों खानाय हेयार स्ट्राइट खालामनायनि मुलिखौ फुनो बिदिनो टु ट्रि मिनिटसो दोनो बिनि उनाव आरो खानायखौ सुनानै जोङो खानायखौ बोफिनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों बिराद गोबाव टाइम लायो आरो बोनायाव बिदिनो फाइभ सिक्स मिनिटसो लायो आरो बिदि बोनायाव बिनि उनाव मालाबा खानायबो सिननो मोनो खानाय सिननायाव जोङो बिदिनो सासेनिफ्राय वान फिफ्टि टु हानड्रेड खानाय नायै खानाय बिदि लायो आरो जोङो बिनि उनाव मालाबा खोमा थुफ्लुंनो फैयो खोमाबो थुफ्लुंनानै हरो जों खोमा खोमा थुफ्लुनायाव जोङो टु हानड्रेडसो लायो